नमस्ते दीदी दीदी हमें कुछ एनर्जी पाउडर चाहिए थे एंड कुछ दवाइयां चाहिए थी आपके मेडिकल में क्या यह सब अवेलेबल हैं हाँ दीदी हमें कुछ एनर्जी पाउडर यानी की युट्रोसिल युट्रोसिल एंड दवाइयां में गोलियों में जैसे की दोनों चाहिए थी पेरासिटामोल एंड टॉनिक चाहिए थी जी मैम कुछ हाँजी मैम मैम हमें कुछ सैंपल में भी चाहिए था जी दीदी हम देखते हैं दीदी क्या मैं और इस टाइप की दवा भी खा सकते हैं आपके मेडिकल जो भी उपलब्ध हैं ताकि हम अगर हमें लेना ही पड़े तो आपके यहाँ से ही आकर लें ले सकें हमें फ़िलहाल तो सैंपल के लिए एनर्जी पाउडर चाहिए और बाकि गोलियां हैं तो दो दो तीन तीन सैंपल हर किसी के निकाल दीजिए दीदी हमें मैम हमें तीनों सैंपल दे दीजिए ना मैम एक मतलब हमें ड्रिंक वाला भी चाहिए गोली वाला भी और पाउडर वाला भी हाँ जी दीदी बट हाँ दीदी हाँ दीदी हम वही बोल रहे थे आपके पास जो भी हैं दिखा दीजिये पहले मैं देख लेती हूँ उसके बाद हम बताएँगे आपको कि हमें क्या क्या चाहिए पाउडर बेटर रहेगा दीदी आप पाउडर पैक कर दीजिए हाँ अभी तो मैक्सिमम में दस दस ग्यारह पैकेट दे दीजिए उसके हाँ हाँ अभी हांजी दीदी और आपके पास इलेक्ट्राल है हाँ हमें इलेक्ट्राल भी चाहिए उसमें भी तीनों प्रकार की निकाल ही दीजिए जी जी दीदी हमारे पास क्या है छोटा है लेकिन बहुत लोग आते जाते हैं युट्रोसिल टॉनिक है दीदी हाँ ज़ो जुकाम में यूज़ हो एनर्जी वाली ही चाहिए हाँ जी दे दीजिए जी ठीक ठीक है दीदी